साढ़ी जेह्ड़ी एह् गार्डन ऐ ते एह् जेह्ड़ी गिल्ली गार्डन ऐ ते एह्दे बिच्च असी गरमियें दे बिच्च सानूं जदूं गरमी लगदी ऐ ते अस गार्डन दे बिच्च जदूं गिल्ले गार्डन दे बिच्च जन्ने आं ते ओह्दे उप्पर जदूं अस बैठने होन्ने आं ते सानूं बड़ा मजा औंदा ओह्दे उप्पर बैठने दा ते अस जदूं फ्री होन्ने आं ते केईं बारी बत्ती बंद होई जंदी ऐ ते फिर अस गार्डन दे बिच्च जाइयै मजे कन्नै बैैठी बी सकने आं ते लेटी बी सकने आं ते रातीं अस लेटियै ओह्दे पर सेई बी सकने आं एह्दा सानूं एह् बेनीफिट ऐ असें जदूं मरजी जाइयै एह्दे पर बैठी बी सकने आं ते लेटी बी सकने आं ते एह्दे सानूं बड़े बेनीफिट न जदूं कुतै सैर बी करनी होऐ ते अस गार्डन दे बिच्च जाइयै मजे कन्नै बैठी सकने आं अपनी फैमली कन्नै जाइयै बैठी सकने आं एह्दा सानूं एह् बेनीफिट ऐ